गाय हम रखते हैं गाय का हम समय से चारा लाते हैं उसको चारा को काटकर के गाय के नादी में देते हैं उसमें भूसा उसके लिए चारा के साथ साथ जो खल्ली गट्ठा होता है सुदादाना होता है ऊ सबको देते हैं गाय प्रेमपूर्वक उसको खाती है गाय को हम गर्मी के समय में एक बार ज़रूर स्नान कराते हैं गाय को छायादार जगह में जो धूप होने के बाद उसको अपने आवास के अंदर रखते हैं

का दूध हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक दूध है क्योंकि उससे कैल्सियम मिनरल्स प्राप्त होते हैं गाय हमारी माँ है गाय की हर चीज़ बहुत ही हितकारी है और